नमस्कार दिक्खो जी मेरा नांऽ जीवन कुमार ऐ जि'यां हून बिजनेस दे बारे च गल्ल कीती जा ते बिजनेस इत्थै बड़ी अच्छी तरह चलदा अच्छी तरह कि'यां चलदा कि युनिवर्सिटी होने दे कारण नारायणा हॉस्पिटल होने दे कारण साढ़े इत्थै ककडेयाल च बिजनेस शैल चलदा हून तुस कोई बी बिजनेस दिक्खी लैओ तुस खाने पीने आह्लियां चीज़ां होई गेइयां चाहीं आह्लियां दकानां होई गेइयां जि'यां रुट्टी आह्ली दकानां होई गेइयां ढाबा होई गेआ शैल चलदा कम्म लोक औंदे ओह्दे कारण दूरा दूरा पेशेंट लेइयै औंदे ते भी ओह् घरै दा रुट्टी लेइयै नेईं आई सकदे ओह्दे कारण ओह् मरीज अपना जेह्ड़ा हॉस्पिटल दाखल कराइयै ते बाह्र रुट्टी तुपदे न ते शैल कम्म चलदा इत्थै ते एह्बी कोई कम्म खोह्ल्ली ओड़े ते शैल चलदा ते बड़ा अच्छा वातावरण ऐ होंदा जेह्के कुसै गी अच्छी रुट्टी थ्होई जा ते ओह्दे कारण कम्म शैल चला दा इत्थै हून नारायणा हॉस्पिटल सवेरे कोला लेइयै शामीं तगर बड़े लोक औंदे जंदे न ते शैल कम्म चलदा कोई बी बिजनेस दिक्खी लैओ रेडी मेड कोई बी समान होई गेआ गद्दे रजाइयां बगैरा जि'यां युनिवर्सिटी स्टूडेंट न बड़े दूरा दूरा औंदे न ते ओह् कन्नै लेइयै नेईं औंदे न ते फ्ही ओह् मतलब इत्थै आह्नियै गै समान खरीददे सारा ते गद्दे रजाइयां बगैरा ते साल दा जि'यां एडमिशनां होंदियां बगैरा ओह्दे उप्पर जेल्लै ओह् समान खरीद दे न ते शैल तरक्की होई जंदी ऐ ते लोकें दी शैल बिजनेस चला दे जि'यां अस हून नमां नमां कम्म खोह्ल्लेआ इक नर्सरी नेईं ही इत्थै ते नर्सरी दा कम्म खोह्ल्लेआ ते शुरू शुरू च थोह्ड़ा घट्ट चला दा हा भी ओह्दे कारण जेल्लै लोकें गी पता चलेआ की नर्सरी बी खुह्ल्ली इत्थै ते ओह् शैल कम्म चला दा जि'यां हून डॉक्टर होई गे ओह् मैसेज करदे ते भी साढ़े साढ़े कन्नै डॉक्टर जुड़े पेड़ पौधे खरीददे रेह् जेल्लै उ'नें बूह्टे खरीदे ते भी ओह् मतलब उं'दा साढ़े कन्नै कनैक्ट होई गेआ ते नंबर कन्नै इक ग्रुप बनाया गेआ ते भी ओह् असें ग्रुप बिच फोटो खिच्चना ते शैल शैल बूह्टें दे फोटो पाने ते भी ओह् जि'यां फोटो पाने ते उ'नें दिक्खने ते इ'नें भी ऑर्डर करना जेल्लै भी इ'नें ऑर्डर करना ते भी असें ओह् बूह्टा ते लेइयै उं'दे क्वॉर्टर ते हॉस्टल च जाइयै लाने उनें ई शैल शैल गॉर्डन बनाइयै देने उ'नें गी बड़ा अच्छा लग्गेआ ते ओह्दे कारण साढ़ा जेह्ड़ा बिज़नेस बड़ा अच्छा चलदा रेहा ते भी असें लाइयै देने उ'नेंगी ते भी पसंद औने ते उ'नें होर होर मतलब गॉर्डन बधाने ते ओह्दे कारण इद्धर साढ़े ग्रांऽ दे कोई बी बिज़नेस खोह्ल्लो ते शैल चलदा ते शैल तरक्की होआ दी साढ़े ग्रांऽ दे बिच ते बिज़नेस इत्थै होर बी कोई नमां बिज़नेस खोह्ल्लेआ जा ते ओह्बी शैल चलदा ऐ ओह्दे कारण पर ते में ना नारायणा हॉस्पिटल दी आओ जाई बड़ी ऐ ओह्दे कारण पर शैल चलदा ते अच्छी तरह चला दा ऐ लोकें दा रोजगार ठीक चला दा ऐ ते हून नर्सरी जेह्ड़ी में गल्ल कीती तां एह्बी बड़ी अच्छी तरह नै कम्म चला दा होर दूरै दूरै दे गाह्क बी आवा दे न ओह्बी लेआ दे कम्म करा दे लोक अच्छी तरह करै दे न ते ठीक करै दे ते एह्दे कारण गै कोई बी कम्म खोह्ल्लेआ जा ते ठीक चलदा ते ते लोकें गी जैदातर अज्ज दे टाइम पर टैम निं ऐ शॉप पर औने दा कुसै दी दकान पर औने दा ते जैदा लोक ऑनलाइन गै पसंद करदे न ते ओह् जैदा पसंद करदे न ते ओह्दे कारण अस ते अस लाइयै घरें देई ओड़ने ते लोक जैदा पसंद करदे न हून जि'यां कोई कुसै गी लाइयै देई ओड़े भी ओह् एक्सट्रा चार्ज बी देई ओड़दे न ते लोक पसंद करदे जाने कोला घरै बाह्र निकलने कोला उं'दे घर गै समान पुज्जी जा ते उ'नेंगी जैदा पसंद औंदा ऐ ते जेह्दे कारण अस एह् बिज़नेस नर्सरी आह्ला करै ने न ते बाकी होर साढ़े ग्रांऽ दे बिच दिक्खेआ जा ते जि'यां खाने पीने आह्लियां दकानां होई गेइयां ते उं'दा कम्म बी शैल ऐ जि'यां दपैह्र होंदी ऐ जि'यां कोई लेबर लगदी अंदर कम्म करै दी ऐ ते ओह् लेबर जेल्लै इक बजदा ते ओह् लंच दे टैम पर बाहर निकलदी ऐ ते लंच टैम पर खाने पीने आह्ली दकानै पर मता रश पौंदा भी ओह् रुट्टी होई ते ओह् रुट्टी खंदे ते सारा किश मतलब ते लंच आह्ला टैम शैल निकली जंदा ते जियां चार बज्जी जंदे ते चाही आह्ला टैम शुरू होई जंदा भी चाही आह्ला कम्म शैल चली जंदा भी जि'यां शाम पौंदी ऐ ते शामीं बेल्लै बी लोक बाहर निकलदे न लेबर खास करियै ओह् बनाना नेईं पसंद करदे न फ्ही दिन भर कम्म कीते दा होंदा थक्की दे होंदे बचैरे ते ओह् बाह्र औना गै पसंद करदे ते इस कारण शैल कम्म चलै दा इत्थै रुट्टी आह्ला कम्म बी शैल चलै दा हून जि'यां नर्सरी दे बारै बी सनाया ओह् शैल चलै दा ते रेडी मेड समान जेह्ड़ा बी ऐ उं'दा कम्म बी शैल रोजगार चलै दा एह्दे कारण साढ़े ग्रांऽ दे बिच कोई बी बिजनेस नमां बिजनेस बी खोह्ल्लेआ जा ते ओह्दे बारै बी कोई सोच करै दे ते ऐसा बिज़नेस होऐ जेह्ड़ा इत्थै नेईं होऐ ते ओह्बी शैल चली जा ते युनिवर्सिटी होने दे कारण ते नारायणा हॉस्पिटल होने दे कारण इत्थै मते कोला मता रोजगार लोकें गी लग्गे दा ऐ ते शैल चलै दा ते लोकें दा अपना कम्म बी शैल ऐ ते बड़ा शैल चलै दा घरै दा घर कम्म ऐ पसंद बी करने अस ऐसा रोजगार हर जगह् च होना चाहिदा ऐ ते बाकी कम्म करियै मैह्नत करियै कम्म होंदा ऐ ते ओह् धन्नवाद